ہلو سر تھینک یو گڈ ایوننگ سر کیا آپ کار ڈیلر بول رہے ہیں جی میرا نام محمد فیصل ہے جی سر مجھے جو ہے یہ ٹاٹا نیکشن کار چاہیے تھی

جی جی جی جی سب جی سر وہ مجھے گاڑی پسند بھی ہے اور آرامدہ رہتی ہے اس لیے گاڑی چاہیے مجھے جی سب جی سر پورا جو ہے دیں گے

جی سر جی سر جی سر آپ بتا دیجیے کہ کس دن جو ہے شو روم کھلا رہتا ہے میں کس دن آؤں یہ مجھے بتا دیجیے میں اس دن آ جاؤں گا جی جی جی جی جی جی سر میں آ جاؤں گا شکریہ تھینک یو سر